औ शिबा मा खबर बहा दं नोंलाय न'आवनो आंबो गामियावनो दंलै जेरावबो थांनायबो जाला माथो बेखार जानानै दङ न'नि आबादफोर मावलाबायनो नागिरदोंमोन माथो बोथोरफ्राबो मोजां नङा अखाबो हाला माथो नै माइ गायनाय सिजोना थांग' लायलांसै दिगदारद्राय जाबायलै गोरान खेथिफोरखौनो मावनांसिगोन नामाथाय बे फाथो सबाय बेसर बेफोरखौनो बे गोरान खेथि मावनाय समावसो अखा हाहैब्ला जारला जाहैसिगोन नामाथाय नोंसिनिथिं बोरै बोथोरफ्रा बोरै होन्दों आं नोंसिनिथिं जेबो जाथारलाबा बहाबा कम्पानिआवसो थांसै बादि सानगासिनोलां एसे आबाद मावनायफोराबो जालायलांला बोथोरफ्रानो मोजां जाया बेनोथ' आं माबालै क'क्राझाराव हा लाना दोनदोंमोन बेखौ पन्द्र' बिगा हा लानानै दोनदोंमोन आङो बेखौ मावनांगौ दङलै बेसर फोनोसै नामा सानैजों औ ओरैनो थास्लाय स्लाय ना मोजां जागोनलै हाया एखदम जिब गोनांखा

औ बेखौनो सानदो आंबो बेसरा खिन्थु मोजां जागोन बेयाव दा देग्लाय थ' माइ गायनायफ्रा थ' जाखालानोसै नै गोबां लेटद्राय जाबाय बेखौनो थ' एसे नायग्रोनि सानैजों गाबोनफोर ओंखारदो सम मोनोब्ला सानैजों हाखौ नायहैग्रोनोसै खेनसे मिन्थिबाय बिनि उनाव रायज्लायसै गाबोन लोगो हमना